हेल्ल' सार आं उदालगुरिनिफ्राय डिजिटेल निउसनि खौरांगिरि जोंब्लाव ब्रह्म बुंदों सार आं नोंथांंनि सिनायथिखौ होग्रो नामा औ

अ नोंथाङा थांनाय समफोराव मा मा मावदोंमोन

औ दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा हाबाफारिफोर मावबोदोंमोन सिगां समाव

लोब्बा दं मावनो मोन्दों दा बेनि अनगायैबो हारिमु बिथिंनि खामानि मावो होननानै नोंथांखौ मिथियो बयबो दा बे बेलायाव मा बुंगोन

औ औ

नोंथांनि नाजानायाव बेबायदि बर'नि माखासे सावथुनफोर माबाफोर ओंखारदों नामा सार सार बे समाव जोंनि आखाइआव जोबोद खम समा बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय सार खुलुमबाय नोंथांनिसिम उननि समाव आरो जों बेबायदिनो सावरायफिनसिगोन गोजोन्थों सार अ थेंक इउ सार देह अ